अस ग्रां रौह्न्ने होन्ने आं ठीक ऐ गोरमैंट नमां नमां रूल बना करदी ऐ ठीक ऐ जियां हुन गोरमैंट ऐ ओह् ते फोन च ऐड दिंदी ठीक ऐ टीवी बिच ऐड दिंदी ऐ जियां अखबारां घर घर आंदिआं न

अखबार च फोन च टीवी च ओह्दे च ऐड देई सकदी ऐ भाई गोरमैंट घर घर कोई आखै ते ओह् नेईं आई सकदी जियां कोई बी स्कूल कुछ बी प्रोग्राम जियां कोई छुट्टी होऐ कुछ बी होऐ नीं ते गोरमैंट फोन च पैह्लै गै सनाई दी ऐ एह् थोह्ड़ी गोरमैंट करदी ऐ कि घर घर जाचै कल प्रोग्राम जां कल कोई छुड्डी ऐ स्कूल जां कुछ बी बिमारी दे बारे च कुछ बी ते एह् गोरमैंट पैह्लै टीवी च भेजदी ऐ इक दिन पैह्लै फिर दूऐ दिन फोन च बी भेजदी ऐ फिर दूऐ दिन अखबार च फिर घर घर आंदे लोक फिर दूऐ दिन पता लगदा जियां हुन कल स्कूल संडे ऐ ठीक ऐ उत्थैं पेपर च बी लिखे दा ठीक ऐ कि छुट्टी ऐ जियां पैह्ले बिमारी किन्नी फैली दी ही जियां ओह् गोरमैंट नै आखेआ टीके लाओ मास्क लाओ जियां कोई निक्के बच्चें गी सारें गी गोरमैंट फोन च देआ दी ही पैह्लै फिर टीवी च देआ दी ही जियां हुन कोई बी तुस लाई लाओ जियां हुन कोई बी कुछ करना होए ते गोरमैंट केह् करदी पैह्लै फोन च सकदी ऐ ठीक ऐ ते पैह्लै पैह्लै ते लोक ओह् रेडियो जे रक्खे दे होंदे हे डैक रक्खे दे होंदे हे लोकें लोक सुनी लैंदे हे पैह्लै ते लोक गरीब होंदे हे ते सुनी लैंदे हे इक दूऐ दे घर जंदे हे सुनने आस्तै जियां रेडुआ कुसै कुसै दे घर होंदे हे लोक इक दूऐ दे घर जंदे हे सुनने आस्तै हुन ते घर घर बी टीवी लोकैं लाए दे ऐ फोन घर घर रक्खे दा ऐ लोकें हुन जियां कल कोई खबर होए ते राती बी पता लगी जंदा भाई कल एह् कुछ होआ दा जियां कल इया होना ऐ जियां कोई बी जम्मू जां कुदै बी कोई मरी जा ओह् इक दिन पैह्लै टीवी च मश्हूरी देईओड़दे फोन च देईओड़दे ऐ फिर ओह् अखबार च छापदे ऐ ठीक ऐ पैह्लै थोड़ी ओह् अखबार च छापीओड़दे न फिर ओह् फोन च दिंदे फिर ओह् अखबार च दिंदे भाई इयां नीं इयां होई दा ऐ अस लोक सुनने होन्ने आं फिर ते पैह्लै ते लोक इक इक लोकैं दे घर पता लगदा हा ते फ्ही इक दूऐ दे घर जंदे हे कि अज्ज केह् होआ केह् कीता घर घर लोक पैह्लै सुनने गी जंदे हे हुन ते लोक अपने घर टीवी रक्खे दे ऐ लोक उत्थैं सुनी लैंदे ऐ जियां टीवी रखे दे फोन च सूनी लैंदे ऐ निक्के कौला निक्के बच्चे कौल अज्ज फोन न सुनी लैंदा फोन च पैह्ले लोक ते अनपढ़ होंदे हे उनै लोकैं गी ते पता नीं लगदा हा अज्ज कल निक्के निक्के ते लोक केह् आखदे इसी पैह्ले लोक ते अनपढ़ होंदे हे उनै लोकैं गी ते पता नीं लगदा हा ते ते लोक केह् करदे हे कि इक दूऐ गी पुछदे हे कि अज्ज केह् होआ उत्थे केह् होआ कियां कीता लोक इयां पुछदे हे पैह्लै इक दूऐ गी ते रेडुऐ च लोग पुछदे हे पैह्लै ते नेईं कुसै दे घर फोन ते नेईं टीवी फोन बी बड़े घट लोक इक घर होंदा हा ते दश घर इक घर लैन लाइऐ फोन करने गी जंदे हे अज्ज कल ते घर घर फोन ऐ इक घर चार फोन होन न ते चार फोन होंदे हुंदै कौल अज्ज कल पता लगी जंदा पैह्लै हे जिंदे लौकैं कोल निहे होंदे फोन हुंदै दस लोक भाई गल्ल करने गी उंदै घरै गी जंदे हे हां जियां कोई बी इंजैक्शन पैह्लै जियां लग्गा दे हे ओह्दे ऐ ते फिर ओह् फोन च आई जंदा हा नीं मैसज कि भाई तुंदै इक टीका लग्गी रेहा दूआ लोआई जाओ त्रीआ लोआई जाओ हां ते ओह् लोक एह् करदे हे कि लोआन जंदे हे ठीक ऐ ते अस लोक कुठ बी नीं करी सकदे गोरमैंट कुछ करै ते अस लोक करी सकनेआं भाई गोरमैंट रूल कोई बी नमां नमां कड्ढी सकदी जियां कोई बी बच्चे दे पढ़ने दे पेपर पैह्लै जियां पेपर बच्चें दे होंदे हे डेट शीट आंदी बच्चे दी गोरमैंट भेजीओड़दी ना फोन बिच भेजीओड़दी पैह्लै डेटशीट अठमीं दसमीं बच्चे पेपर बी गोरमैंट कोई बी पेपर होऐ गेरमैंट पैह्लै भेजीओड़दी पैह्सलै लोकैं गी पढ़ाई दे बारैं च कुछ बी नीं पता हा अज्जकल गोरमैंट केह् करदी ऐ कुछ बी पढ़ना कुछ बी पेपर शेपर होऐ गोरमैंट केह् करदी पैह्लै फोन च भेजीओड़दी बच्चे गी इक दिन पैह्लै फिर दूऐ दिन बच्चे करदे ऐं ते गोरमैंट कोई बी नमां नमां रूल बी कड्ढी सकदी साढ़े लोकैं गी केह् पता फोन च टीवी च दिखचै ते पता लगदा ऐ कि गोरमैंट कुछ बी करी सकदी ऐ ते अस लोक ते कुछ बी नीं करी सकदे